جی ہاں دوستو اوشا کمپنی ایک برانڈ کمپنی ہے اور اس کے پروڈکٹ اچھے ہوتے ہیں تو میں نے ایک دن اپنے فرینڈ کے سجیشن پر ایک فین اس کمپنی کا خریدا تھا اور وہ فین میں نے جب لگایا تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور اس کا ڈیزائن بہت اچھا ہے اور اس میں فیچرس بھی بہت ہیں اور اس کے اندر لائٹنگ بھی ہوتی ہے اور یہ ہوا بھی بہت اچھی دیتا ہے اور اس کی جو موٹر ہے وہ کاپر سے بندھی ہوئی ہے اور اس کی پنکھڑیاں بھی بہت اچھی ہیں